तखन सबसे जे प्रिय पोथी श्रृंखँला छै दुर्गा सप्तशती गीता रामायण ओहि सभमे जे सभसँ नीक छथिन ओ दुर्गा सप्तशती छथिन दुर्गा सप्तशतीमे इहो छै जे सप्तश्लोकी दुर्गा छै सात श्लोकमे पूरा दुर्गा सप्तशती सम्पूर्ण भए जाइत छै ओकर अलावा दुर्गा स्तोत्रम सहस्रनाम स्तोत्रम छै जाहिमे दुर्गा सप्त दुर्गा जीके एखन एक सए आठ नामके वर्णन छै तकर अलावा इहो छै जे दुर्गा क्षमापण स्तोत्रम छै तऽ ई सभ कयलासँ आगे बढ़ेके आओर सभसँ जे छै सिद्ध मन्त्र छै सिद्ध सम्पूट मन्त्र तऽ ओ सभसँ आगे जीवनमे बहुत बढ़ैके मौका मिलैत छै इहो कहैत छथिन जे बीज मन्त्र जे छै आओर अलावा छै तेरह अध्याय छै ओहिमे आओर ई तऽ कमसँ कम एक मनुष्यके तीन बार जरूर पढ़ैके चाही एक दिन हो सके आओर नहि हो सकै तऽ अधो घण्टा जरूर दुर्गा सप्तशतीके कवचके जरूर एक बार पुनरावृत्ति करैके अछि